बालाघाट ज़िले में लोकप्रिय पारम्परिक व्यंजन बहुत से हैं जैसे कि यहाँ पर भाटे की सब्ज़ी खाते हैं बैंगन की सब्जी से कहते हैं और पोहा कहते हैं लोग समोसे खाते हैं और उन्हें बनाने के लिए कुछ ज़्यादा तकनीक़ की ज़रूरत नहीं रहती बड़ा सा चूल्हे में वह लोग अधिकतर बनाते हैं ज़िले की संस्कृति और इतिहास को वह इस तरीके से दर्शाता है कि लोग बहुत पहले से ही भाटा भाटे की सब्ज़ी और बैगन खाते आ खाते हुए खा रहे हैं और साथ ही साथ जहाँ पर जो शादियाँ होती हैं यह सब होती वहाँ पर भी भाटे की सब्ज़ी और चावल का उपयोग ज़्यादा होता है अगर लोग यहाँ का खाना खाना चाहते हैं तो वह होटल सुरुचि मोहिनी या फिर शंकर जा सकते हैं